جی ہیلو جی سر جی ہاں بولیے جی جناب جی کیا چاہیے آپ کو جناب جی صاحب جی بتائیے ٹھیک ہے کے ساتھ میں اور کیا پریشانی بتائی داڑھ میں تکلیف گے گی اچھا اور کوئی پریشانی بہتر ہے جواب دوں جی ہیلو دیکھیے موسم کی خرابی بھی ہو سکتی ہے ڈائریا ہو سکتا ہے نارمل جس کی ہو سکتی ہے بہت سارے بہت سارے کام ہو سکتی ہیں چار دوائی بتا رہے ہیں وہ آپ لے لیجیے گا بس ایک ڈیڑھ گھٹے میں

جی بھجوا دیجے گا دیکھیے جب دست آتے ہیں تو کمزوری بھی ہوتی تھوڑی بہت گھبراہٹ ہوتی ہے او آر ایس وغیرہ لیں گے ٹھیک ہو جائے گا دوائی بھیج دے بھیجیں گے سب بتا دیں گے آپ کو دیکھئے کھانے سے تو ہلکی فکے سے تو فرق نہیں پڑتا ہے موسم کی وجہ سے یہ ہو سکتا ہے کہ لوز موشن وغیرہ آ گئے بادی کی وجہ سے دانت میں درد ہو سکتا ہے کچھ سلنگ ہو سکتی ہے بہت سارے کازز ہو سکتے ہیں بہر حال دوائی کھائیں آپ دیکھیں انشا اللہ آرام ملے گا ٹھیک ہے آپ ٹھیک ہے ٹھیک بھیج دیں دوائی بھیجتے ہیں آپ کو بھی ٹھیک ہے